बारीक जंतू जनावरां आसा जे ते हेनमरस वनस्पतीचेरूच जगता ते बारीक बारीक एक जंतू दुसऱ्या जंतूचेर अवेलेबल आसता एक आपला झाडाची पानां आसा ते खातात थोडे जंतू जनावरां तेजेर खाता थोडे जाणां मांसाचेर मांस खाता एकामेकाचें तशेंच एक एक तें एक एक हेजें आसा तेंचे तें जगपाचें एक प्रकार ते हें खावन एक जगता जंतू तो दुसऱ्या जंतूक खावन जगता तें तेंचें चालूच आसता इतलेंच